जी मुझे लैपटॉप चाहिए था अच्छा से अच्छा मेरा जॉब है ये सेक्टर का लेगसी सेक्टर डॉक्यूमेंसिंग और रीपोर्टिंग के लिए काम करती हूँ मैं इसमें साठ हज़ार कुछ करीब है तो उसके हिसाब से आप अच्छे से अच्छा मुझे लैपटॉप बताइए और उसके बारे में भी बताइए अच्छा तो मुझे पैनासॉनिक का आप दिखाओ लैपटॉप उसका रेंट क्या है हाँ हाँ और प्राइज़ क्या है उसका अच्छा उसमें क्या फीचर है अच्छा अच्छा क्या बजट बताया आपने इसका अच्छा बासठ है तो कुछ कम नहीं होगा कुछ तो कम कीजिए और कौन सा है बजट के हिसाब से अच्छा पैनासॉनिक है हाँ एच पी का है क्या थोड़ा बहुत तो कम हो सकता है हाँ इसके रोम और रैम के बारे में बताइए कम होता है या नहीं अच्छा तो आप इसमें कम कर दीजिये मैं यही वाला मुझे अच्छा लग रहा है एच पी ही इ एम आई कि सुविधा क्या है इसमें अच्छा इसमें क्या डाकुमेंट्स लगते हैं अच्छा ठीक है ठीक है दे दीजिएगा अच्छा मुझे एच पी का पैक कर दीजिये आप जी आपने कम बोला था जी जी ठीक है धन्यवाद